आं लिरनायनि फारसे आं ओरैनो आर्टिकोल लिरो नाथाय आं लिरनो लुबैनायनि मोनसे आयदा दङमोन आरो बे जाबाय थाखाय खुदियाफोरनि थाखाय आरो खुदियाफोरखौ उन्दैनिफ्राय देरनायसिम सेंग्रा बैसो जानायसिम आरो बै समहालागै बेहा ओं सासे खुदियानि जिउ जिउ खुंथायाव बेनि आखल आखु बेफोरखौ आङो लिरनो सानदों खिनथु आं गावखौनो बे बे आयदा आयदानि सायाव एसे गोनो गोथो माने जादों जे बेखौ गिबियावनो बे गथ'नि सायक'ल'जि एबा बिनि आखुथाइफोरखौ सिगां मिथिनांगौ जाना फैयो आरो बेनिफारसे माखासे नलेजबो नांगौ जानानै फैयो जोनोमनिफ्राय सोरबा सेंग्रासिम लाइमोन बैसोसिम बेनि फारागथिखौ हमनो हानांगौ नाथाय बिदि सानना लिरनो हायाखै आं खिनथु खोब नाजादों आं आसा खालामदों बेखौ खुदियाफोरनि बा लाइमोनसिम जों खुदियानि उन्दै गथ'निफ्राय लाइमोन बैसोसिम बेयाव माखासे बिनि बागै लिरनो सानो नाथाय आं क्लियार खालामनो हायाखै सम नांगोन नामा हायैनि जाहोना गोनो गोथो जानायनि जाहोना बेनोदि मेनलि बिसोर कारेकटिसटिक आरो बिनिफ्राय जथेसथ' स्टाडि खालामनो गोनां जायो माइदन खालामनो गोनां जायो आं बेखौ एसे गोनो गोथो मोनदों आसा खालामदों आं आरो गुबुन गुबुन लेखानिफ्राय गुबुन रावनि रावनिफ्राय लिरनाय रावआव लिरनाय लेखानिफ्रायबो आं स्टाडि आरो बे सायक'लजि जायफोरा सानथौगिरि बा लिरगिरि दङ बिथांमोननि बिजाबखौबो नायनो नाथाय थेवबो बिनि गेजेराव आं पारफेक्ट माने रोखायैनो सासे उन्दै गथनिफ्राय लाइमोन सेंग्रासिम बिसोरनि आखल आखु सान्नाय हनाय मावनाय दांनाय बिहे माखासे खोथाखौ बेनि सायाव आं स्टाडि खालामनो कमप्लिट खालामनो हायाखै बिनिखायनो गोनो गोथो मोनदों आरो आसा खालामदों गावनो एसे नाजानोसै आरो आं बेखौनो सानदों आरो आं बारा बुंला बेखौनो आंनि गोसोनिफ्रायबो आंनि गोसोनि सान्नायखौ आं खोथाखौ बेयावनो बुंना दोनबाय